جی ہاں میں نے اپنی مادری زبان سے مختلف زبان میں کئی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ تجربہ عموماً بہت دلچسپ اور سیکھنے والا رہا ہے ترجمہ شدہ ورسن اکثر اصل متن کی روح کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں لیکن بعض اوقات ثقافتی یا لسانی خصوصیات کی وجہ سے کچھ باریکیاں کھو جاتی ہیں کئی مرتبہ ترجمہ شدہ کتاب میں ادبی حسن اور اصل زبان کی خصوصیات کمزور ہو سکتی ہیں کیوں کہ مترجم ہر لفظ کا متبادل تلاش کرنے میں مشکل محسوس کر سکتا ہے بعض اوقات مخصوص ثقافتی یا مقامی اصطلاحات کا تجرمہ ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے جس سے اصل معنی میں تھوڑی بہت تبدیلی آ سکتی ہے اگر مجھے اپنی مادری زبان اور مادری زبان اردو میں کسی کتاب کا نام بتانا ہو جو دنیا بھر میں پڑھی جائے تو میں علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا کی تجویز دوں گا یہ کتاب نہ صرف ادبی لحاظ سے بلند معیار کی ہے بلکہ اس میں انسانی اقدار فلسفہ اور روحانیت کے گہرے مفاہیم موجود ہیں